हँ बोलिऔ कथी लेबै प्रणाम कथी लेबै केला तीस रुपए दर्जन छै आओर बोलिऔ हँ आम आम अभी हय सत्तर रुपए किलो छै हँ अच्छा बला लेबै तऽ अस्सीके पड़ि जाएत ओहि से कम की होयत हँ अस्सी के किआ तऽ अपना आरके खरिद्दारिए होय हय पचहत्तर पाँच रुपआ तऽ बचत्तो तऽ होयके चाही ने हमरो इहए चलते अस्सी रुपए हो जाएत ओइमे एक दू रुपआ कम दऽ देबय चलतय तऽ ओत्ते ओयसे कम नय होत ठीक हय हो जाएत आओर फलमे बोलबै अनानास बेदाना केला ई सब ओ एक सए पचहत्तर के केजी छै हँ नारिअल भी लैके छै हँ हो गेल आओर बोलिऔ दोसर फल अमरुद अमरूद तीसके केजी छै अमरुद सस्ते होयत छै

ठीक हय हो गेलय तऽ आरो बोलिऔ

अनानास आर लेबै अनानास बेदाना चीकू लऽ लेब ने चीकू अच्छा होयत कतेक दऽ दी दू केजी अढ़ाइ केजी दू केजी हो गेल टोटल पैसा भऽ गेल दू सए निनानबे रुपआ आओर किछु तौल दय छी हँ आर आओर कोनो फल कोनो फल फूल बोलिऔ तऽ अनानास साठि रुपआ फल पड़त एगो फलके साठि रुपआ पड़त चारि गो हूँ ठीक हय चारि गो चारि गो पैक हो गेल आरो बोलिऔ बेदाना दऽ देली रहय दू किलो आओर दऽ दय छी आओर दऽ दिअ की लऽ जाउ ने जूस बनाके पीबै एहिमे तागत होयत अहाँ पीबै फैमलीके पिएबै सबके पिएबै केला केला दऽ दू दू दर्जन ठीक हय आरो किछु लेबै की कतेक दऽ दू ठीक हय एक किलो ठीक हय तऽ हो गेल रखैत छी